एह् जेह्ड़ा कोविड नाइनटीन हा ते एह् बड़ी खतरनाक बमारी ही ते इन्ने बहुत जैदा इम्पैक्ट कीता मेरे एरिया बिच ते एह्दे कन्नै एह् होएआ कि अस कुतै निं अग्गें पिच्छें आई जाई निं सकै ते जेह्का साढ़ा टूरिज्म हा जि'यां साढ़ा माता वैष्णो देवी स्थान ऐ ते उत्थै ते उत्थें बड़े दूरै दूरै दी जात्तरा औंदी ही पर जेल्लै कोविड नाइनटीन आया ते ओह्दे कन्नै केह् होया की इत्थां दे बत्हेरे लोक जेह्ड़े कटरा जाइयै दुकानां करदे उत्थें कोई फ्रूट बेचदा कोई किश बेचदा कोई फोटोग्राफी करदा सारे उत्थै गै निर्भर हे उस कम्मै पर ते इन्ने टाईम तक्कर लॉकडाऊन रेहा ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होएआ कि लोकें गी इ'यां आखदे न कि रुट्टी खानै आस्तै दो पैसे कमाना मुश्कल होई गेआ एह् मुश्कल तां होएआ कि कोविड नाइनटीन आया ते लॉकडाऊन लग्गी गेआ ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होएआ कि सारे लोक औना जाना बंद होई गेआ ते इ'यां साढ़ा टूरिज्म सैक्टर भलेआं गै बरबाद करी ओड़ेआ इ'यां ते एह् जेह्ड़ी एड्डे दूरा दूरा दी जात्तरा औंदी ही ते ओह् जात्तरा औनी बंद होई ते ओह्दे कन्नै केह् होएआ कि जेह्के इत्थूं दे लोकल लोक हे उं'दे गितै इत्थै दौ पैसे कमाना मुशकलै दी गल्ल होई